हांव सद्दा सकाळी पांचाक उठ्ठा आनी योगासना करता सुर्याक नमस्कार घालतां ते जाले उपरांत हांव धांवपाक वयता केन्ना केन्ना चलपाकूय वयता सदांच तर म्हाजें पांच किलोमिटर चलप जाता त्या जाग्यार पावतकच हांव येतना जॉगींग करीत येता वा त्या दिसा म्हाका मेळोंक ना वचपाक मेळोंक ना कितें काम आयलें अडचण येयली जाल्यार सांजचें वचपाक पयता सांजचें म्हज्या घरा सायडीकूच ग्रांवड आसा थंयसर दोन तरी दोन तीन राउंड मारता राउंड मारता मागीर थोडो वेळ चलता पांयाक कॅच येयलो जाल्यार मात्शें चलतकच बरें दिसता उदक पिता खूब जाणां येता थंयसर जायतीं जाणटी येतात तांचे वांगडा गजाली मारपाक मेळटा तांची वासपूस घेवंक मेळटा म्हज्यो इश्टिणीयो आसतात तेंच्या वांगडा उलयता तशें करीत हळू हळू जाता